जो किसी भी तरीक़े का हम एक लेख तैयार करते हैं उसको लिख के अपने पास रखते हैं सही सही अगर उस में कुछ भी हमें ग़लती लगती है कि हाँ इसे सुधारने की ज़रूरत है यहाँ थोड़ी गड़बड़ है तो हम उस में उसका संशोधन कर लेते हैं मतलब उसको उसे चीज़ को बदल देते हैं कुछ टॉपिक हटा के वहाँ पर कुछ नया टॉपिक डाल देते हैं या तो मतलब नया टॉपिक डालना होता है तो उसके आगे भी अगर जहाँ रहता है तो हम डाल लेते हैं तो इसी प्रकार अपने लेखन का जो हम संशोधन कर के अपनी ज़िम्मेदारी संभाल लेते हैं और उसको अच्छे रूप से प्रदर्शित एक दूसरे मतलब कहीं जहाँ भी हम को प्रदर्शित करना रहता है हम प्रदर्शित कर लेते हैं हमारा इसके लिए हमारे पास कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है हम जैसे अगर हम को सिस्ट मतलब केमप्यूटर में संशोधन करना है तो हम केमप्यूटर में अगर लिखे रेहते हैं तो वहाँ संशोधन कर लेते हैं कॉपी पर अगर हम लिख लें तो उसको संशोधन करने में उसको संशोधन नहीं किया जाता है उसको हम दोबारा ही मतलब लिख के ही कर सकते हैं उस में कोई संशोधन करने की प्र जो है उस में नहीं दिया रेहता है